म्हाका ह्याच्या बद्दल इतली बुद्दी ना की कितले कम्युनिटीज आसात कितले फेस्टिवल्स मनयतात बट म्हाका इतली खबर आसा की रांपोणकार म्हणून आसा ती लायक अशी बिचा कडेन आसता आनी ती नुस्तें धरतात ओके आनी नुस्तें धरून तीं मेन बाजरान हाडटात आनी बाजरान हाडटकीर तेमी अशी लायक यु नो दुसऱ्याक विकतात आनी दुसरी जीं नुस्तेकार आसता ती आमच्या दारान येतात आनी इवन आमी केन्ना बाजारान वयतात तेन्ना सुद्दां तेमी आमकां लायक आमी तेंच्या कडच्यान नुस्तें घेता बट मेन हे जो आसा तो आसता रांपोणकार सो रांपणकारा कडच्यान आमकां नुस्तें मेयटा लायक रांपोणकार तेमी अशी मेनशी सो तेमी नुस्तें घेतात आनी तेंकां सप्लाय करतात सो रांपणकाराच्यान आमकां नुस्तें मेयटा आनी रिगार्डींग फेस्टिवल म्हाका इतली ज्ञान ना फेस्टिवला बद्दल तेंचे कितें जाता बट आतां जी अशी बारीक बारीक ट्युरिजम हें जे आसा ते तेंका अशे फोकस करता आनी म्हाका दिसता की तेंचेर हो फोकस तेंचेर हो लायक यू न्हू अटेन्शन घालून तेमकां मोटिवेट करता की हें तेमी अशी बरी काम करता आनी आमकां सगल्याक लोकांक उपलो लायक काम येतात तेमी तेंच्या खातीर आमकां नुस्तें मेयटा गोंयांत जो आसा नुस्त्या शीत आनी कडी हें जें आसा तें डेली जोब सो रांपोणकार डेली आमच्या खातीर नुस्तें हाडटा आनी आमकां आमचो डेलीचो जेवण वापर जाता